हैलो हैलो हैलो कविता मैम जी अज्ज साढ़े बच्चे स्कूल निं आई सकदे ओह् थोह्ड़ा हारा ओह् थोह्ड़ा हारा बखार ऐ इसी अज्ज हां जी ते ठीक निं ऐ ओह् ते कोई निं कल दिखगी कल भेजगी कल जे थोह्ड़ा फर्क पेई जाह्ग ते हां जी हां ते इयै आक्खा दे भला गल्ल करी लैओ टीचर किश बोलै निं ते महां चल कोई निं में करी लैन्नी आं गल्ल ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ठीक ऐ